जों ओन्दै समाव एसे बिमा बिफानि सायाव एसे मोजाङै जाबोदों ओमफ्राय एसे एनै लेखा फराबो फरायबोदोंमोन थाखोनै थाखोथाम थाखोबासिम बिनि उनाव जोंहा बिफा थैजानानै एसे बिदिनो अभाब जानाय लोंनाय अभाब जानायाव जों एसे रुवाथि बोसोरसे बोसोरनैबो थानानै जाबोदों बेवहाय जों माहाजोनफोरखौबो अतिरक्त' गाज्रिखौ मोनबोआखै बिदिनो मोजाङैनो सलिबोदों आरो पुरागासे जि दायै लुयै जोङो फानबोदों एम्फौ लायो इन्दि लुयै इन्दि सि फानो बिजोंनो जों गानो दख'ना जोमग्रा गस्ला बायनानै बेबायदि सलिबोनानैनो जोङो देरजासिम आरो सिख्ला देरजासिम हाबा जाजासिम जों बेफोरबायदिनो सलिबोदों आरो एम्फौआलाय गोदोनिफ्रायनो आङो बिराद लाखादों आङो दासिमबो लायो बुरिबाबो एम्फौ लानानै इन्दि लुनानै बबेबा समाव इन्दि सि दाबाय फानबाय बबेबा समाव ओरैनो खुन्दुङैनो फानदों खुन्दुङै फानबाबो जोङो इन्दि लुनाय समाव दामानो गैयामोन साइद थाखाल'मोन बेखौनो होनोमोन थिनिख्रुइ आयौ होनै फिस्रा थिनिख्रुइ मोन्थारदोंहाय होनलायलायोमोन आरो इन्दि सि दानानै फानब्लाबो बिसिबां थिनिख्रुइ एखम्ब्ला बिदिनो सलिस पन्सास बेफोरबायदि खालामनानै जों थांनानै थाबोदों आरो दा बिनिफ्राय जोङो हाबा जाबाय हाबा जानानैबो जों बिदिनो दानाय लुनाय दानानैबो गानबोबाय मालायनि दाफाम दुफामबो एम्फौबो लाबाय दासिमबो लायो गायै फुयै जों फिसाफोरखौ फेदेरबोबाय आरो दा बिदियैनो जों थांनानै दङ